ہمارے ملک ہندوستان میں یا اس خطے میں بہت طریقے کے مذاہب مانے جاتے ہیں یا پائے جاتے ہیں جن میں سے چار ایسے مذاہب ہیں جو بہت ہی یا جن کے ماننے والا یا ماننے والے بہت زیادہ تعداد میں ہندوستان میں موجود ہیں یا اس خطے میں موجود ہیں جیسے اسلام ہندو مت سکھ عیسائیت وغیرہ وغیرہ دیکھیے ان میں سے جو سب سے زیادہ غالب جو مذہب ہے وہ ہندو مذہب ہے وجہ اس کی یہی رہی ہے کہ ہندوستان کی ہزاروں سال کی جو تاریخ رہی ہے اس پوری تاریخ میں جن راجاؤں نے ہندوستان پر حکومت کری ہے وہ تقریباً تمام ہندو راجا مہا راجا ہی رہے ہیں اور جب ہندو راجا مہا راجا موجود رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عوام بھی تقریباً اسی مذہب کو ماننے والی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اسلام یہاں پہ چھٹی یا ساتویں ہجری میں آیا ہے ان صاحباؤں کے ذریعے یا محمد بن قاسم کے ذریعے لیکن جو ایک لمبی جو تاریخ رہی ہے وہ ہندو مذہبی ہی کی رہی ہے